हँ एमेजॉन एहन छै कि हम एकटा चादरि मँगबेलहुँ हँ ऑनलाइन लेकिन ओ हमरा पसन्द नहि पड़ल एला बाद हमरा ओ नहि ठीक बुझायल तऽ एहि दुआरे हमरा मतलब एहि पर ई समझमे आबैया कि जायके दुकानसँ अपनासँ लेने जादा फायदा छै नहि कि ऑनलाइन मंगबेनै किआकि ओ मंगबेला बाद तऽ हम फसि गेलहुँ ने आब हमरा नहिओ पसन्द यऽ तऽ ओ हम रखबै तऽ ताहि लऽ कऽ मतलब की समयो लगाके अगर हम जाके लेलहुँ तऽ ओ हमरा लेल बेटर रहल स्टॉक देखऽ लऽ भेटल बहुत तरहके भेटल किछु आइडिया जे हमरा दिमागमे जे किछु प्रिंट रङ्ग एहन छल जे हमरा दिमागोमे कतहुँ नहि छल ओ चीज हम देखलियै छूके देखलियै मेटेरीयल कपड़ा सेहो नीक रहै तऽ ताहि दुआरे ई चीज हमरा मतलब कनी शूट नहि कयलक